ट्यूबवेल ही शेतकरी शेतांत पिकांक उदक घालपाक वापरता तांकां मदींच शेताच्या मदीं अशी बांय मारपाक गावना त्या खातीर तांच्यांनी ट्यूबवेल ट्यूबवेल मारलेली आसता जितूंत तें उदक आपल्या झाडांक घालूं शकता तशीच आमच्या गांवांत पण बांय आसा बांय आसल्या कारणान लोक ते बांयचें उदक यूज करता पयलींच्या जमान्यांत लोक कितें करताले बांयचेर वताले उदक हाडटाले मागीर तेंच उदक जेवण रांदपाक यूज जातालें कपडे धुवपाक मागीर लोक खूब मडक्यो बी घेवून बालद्यो घेवून उदक भरपाक वताले आनी भरून हाडटाले पण आतां कितें जालां की नळ आयिल्ल्या कारणान घरा घरांनी नळ आसल्या कारणान कोण बांयचेर वचना कोण बांयक पळोवन सुद्दां घेयना आतां आनी ती अशी बुरशी आसता कारणान तें उदक आतां पिवपा सारकें सुद्दां ना थंय कोण वचन अशें बांयचेर जाळें बीन घालीना कांयच करिना फक्त जेन्ना तांकां गरज आसता तेन्ना थंय वतात जर नळ ना जाल्यारूच तीं बांयचेर वतात आनी आतां मोटर आयिल्ल्या कारणान लोक बांयचेर मोटर लायता आनी उदक आपल्या घरांत हाडटा आनी ह्या कारणान बांय सुद्दां सुकता आनी आतां सगळे लोक फक्त नळाचेरूच जगता आनी उदक जर ना जाल्यार थोडे टँकर हाडटा पण बांयचेर थोडे खूब कमी अशे लोक वयतात